नमस्ते भैया हाँ हाँ आप फ़ोटोग्राफर बोल रहें क्या दुकान कहाँ है भैया अच्छा माहराजगंज में आप रहते हैं ठीक है मेरे यहाँ शादी पड़ी है मेरे लड़की की तो मुझे हाँ मुझे करवाना था यह केमरा करवाना था तो आप कितने पैसे लेंगे हाँ हाँ कसेट बनवाना है ना कैसेट बनवाना है भैया बढ़िया मतलब बढ़िया आप है ना बढ़िया से

हाँ हम पता लगाए में कि आप बहुत मतलब अच्छी फोटो बनाते हैं और रेकार्डिंग बहुत बढ़िया करते हैं तो हाँ किसी ने बताया एक भैया थे वही बताए कि आएं अच्छा ठीक है कितना लेंगे दो अच्छा पाँच हज़ार और उसके बाद मतलब पहले से बता देंगे तो हमको भी ठीक रहेगा ना देने में अब यह नहीं कि करवा लें फिर बाद में झंझट होने लगा कैसेट बनवाएंगे ना अच्छा तो पाँच हज़ार हमको देना पड़ेगा

तो शादी के बाद कितने दिन देंगे अच्छा एक ही हफ़्ते में दे देंगे तब तो बहुत अच्छा भैया हाँ अच्छा चलिए भैया अब अब तो एक हफ़्ते में बता रहे हैं तो कितना बढ़िया है कितने लोग तो एक एक महीने दो दो महीने झुला देते हैं

इसीलिए ना आपका इतना नाम है भैया